ایک کتاب کو ختم کرنے میں عام طور پر کم وقت میں بھی ختم ہوجاتا ہے اور زیادہ وقت میں بھی زیادہ وقت بھی میں لے لیتی ہوں تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے سمجھ کر پڑھتی ہوں تقریباً کتابیں دو سو صفحے یا پھر پانچ سو صفحوں کی بھی آتی ہیں تقریباً میں سو صفحے ایک دس گھنٹے میں پڑھ لیتی ہوں صحیح معنوں سے ادا کرتی ہوں اسے صحیح سمجھ کر دوسروں کو بھی اس کا علم جو رہتا ہے وہ میں دوسروں کو بھی پہنچاتی ہوں اور میں اک آٹھ سے دس گھنٹے سیدھے سے بیٹھ سکتی ہوں اور ہفتے میں جو سہارا پیپر آتا ہے اسے بھی میں اچّھی طرح سے پڑھ لیتی ہوں بہاؤ کے بہاؤ کے طرح بھاگ بھاگ کر میں نہیں پڑھتی ہوں بلکہ اس کو سمجھتی بھی ہوں اور دوسروں تک کے بھی پہنچاتی ہوں